हम मानि लिअ जे अपन पसन्दीदा कार्यक्रम एन डी टी वी देख रहल छी न्यूज सुनि रहल छी ओहि कालमे यदि कोनो कारणवश लाइन कटि गेलै तऽ तुरन्तमे हमरासभ विद्युत अभिय अभियन्ता मधुबनीके फोन से सम्पर्क केलहुॅं ओ फोन उठेलनि आओर पुछलथि जादातर ई घटना रातिके होइया तऽ ओ पुछल पुछलनि की बात तऽ बतेलियनि एसे एसे बात है तऽ पुछलाक बाद ओ कारण कि लाइन तार टुटि गेलै या किछु बाधित भऽ गेलै एकर जे छै व्यवस्था ओ स्वतः कहता जे कि एकर व्यवस्था रातिमे कोनो व्यवस्था नहि अछि आब दिन हेतै भोर हेतै तऽ अहाँके लाइनमैन जैत अहाँके बिजलीके देखत आओर ताहि दुआरे राति भरि हमरा सब कतबो इमर्जेन्सी न्यूज रहत तऽ संतोष कऽ कऽ चलब जे आब काल्हि देखबै आइ किछु व्यवस्था नहि भऽ सकैये